کسان اکثر قرض کی بوجھ سے قرض کی بوجھ سے اور فصل نہ ہونے کی وجہ سے یا پراکرتک یا قدرتی آفات کی وجہ سے کسان کا حالت بہت خراب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اسے بہت ہی زیادہ پریشانی ہوتی ہے اور اسے برداشت کرنے کا جو قوت ہوتا ہے وہ قوت ختم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی خودکشی خود کر لیتے ہیں وہ اپنے علاقہ میں بہت سارے کسان ایسے ہیں جس کا فصل باڑھ کے وجہ سے یا یا باڑھ سیلاب کی وجہ سے یا قدرتی بارش کی وجہ سے یا پانی نہیں برسنے کی وجہ سے کسان کا کھیت برباد ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کسان کے گھر سے کافی پیسہ لگا دیا جاتا ہے کھیتی میں جس کی وجہ سے کسان پریشان ہو جاتا ہے اور قرض والا اسے مانگتے ہیں اسے قرض مانگتے ہیں قرض دے نہیں پاتے ہیں کھاد والے کا کھاد کا پیسہ دے ہی نہیں پاتے ہیں بیج والے کا پیسہ وہ دے ہی نہیں پاتے ہیں مزدور کا وہ مزدوری دے نہیں پاتے جس کی وجہ سے دماغ میں ٹینسن ہو جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو برباد اسی طرح سے ہم اپنی زندگی برباد کر لوں خودکشی کر لوں اب دنیا میں رہنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے اوپر کافی قرض کا بوجھ ہے ہمارے علاقہ میں اب نئے نئے مشاورتی مرکز ہونے جا رہا ہے کہ جس میں صلاح کار جو کسی صلاح کار آتے ہیں وہ صلاح دیتے ہیں جو سرکاری جو فنڈ ہوتا ہے جو سرکاری بیج ہوتا ہے جو سرکاری جو لابھ ملتا ہے اسے سمجھانے کے لیے بجھانے کے لیے تاکہ کسی بھی طرح کی کسان کو پریشانی نہ ہو سکے اور وہ خودکشی نہ کر سکے اسے سمجھاتے ہیں بجھاتے ہیں اور سارے کسان کو ایک جگہ پر بٹھا کر اس سے مشورہ لیتے ہیں کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے کون سا فصل لگانی ہے یہ کب کاٹنا ہے کب بونا ہے اور پانی کے انتظام کرنے کے لیے سرکار نے آپ کے پاس نہر نلکوپ اور موٹر وغیرہ کا انتظام کر رکھا ہے بجلی کا استعمال بھی کرنے کے لیے سرکار نے خود سوچا کر رکھا ہے اب جو ہے مشاورتی مرکز اس کام کو انجام دے رہے ہیں اب خودکشی کسانوں کا بہت کچھ کم ہوتی ہی جا رہا ہے